मुंहिंजे हिसाब सां रांदू रांदि वांगुरु ई कंसीडर्ड करण खपेनि कंसीडर खे पाणि अगरि सिंधी में चई सघूं त रांदियुनि खे रांदि वांगुर ई खणणु खपे पाण खे हिन में कंहिंजो बि भई साम्हूं खां माना जेके पंहिंजा जात पात आहे या भाई इहो ग्रुप आहे या ही ही ही हिन टाइप जा माण्हू जा महिलाऊं भई उहा नथी पार्ट हिन में खणी सघनि भाॻु भाॻु नथी खणी सघनि ऐं उन्हनि खे उहा रांदि करण जी अहिड़ी समुझ न इअं न हुजणु खपे मुंहिंजे हिसाब सां सभिनी लाइ हिकु समान प्लैटफॉम हुजणु खपे जिते हर हिकु माण्हू चाहे हू मेल आहे चाहे हू फीमेल आहे चाहे नंढो आहे चाहे वॾो आहे चाहे कहिड़ी बि जात जो आहे चाहे कीअं बि लॻंदो आहे चाहे गोरो आहे चाहे कारो आहे कहिड़ो बि माण्हू कहिड़ो बि महिला कहिड़ो बि नंढो ॿार केर बि हुजे सभिनी खे समान रूप सां ॾिसियो वञणु खपे सभिनी खे साॻियो इंपॉर्टेंस मिलणु खपे सभिनी खे ई साॻी इक्वैलिटी मिलणु खपे त ही पाणि कुझु करे सघंदासीं त ही पाणि हिकु देश खे अॻियां वधाए सघंदासीं त ही पाणि पंहिंजे इंडिया खे अॻियां वधाए सघंदासीं